जे आंनि मोजां मोन्नाय बेसाद बुङोब्लाथाय लेपटप जे लेपटपखौ जोङो

मोजां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै आं गंसे लेपटप बायदों बे लेपटपा जोबोद मोजां जे आं बे लेपटपजों गोबां रोंगौथि मोन्नो हादों जेरै होन्ना बुङोब्लाथाय लेपटपाव जों गोबां खामानि मावनो हायो जेरै माबा मोनसे अनलाइननि खामानि बे खामानिखौ जों लेपटपाव गोरलैनो मावफुंनो हायो

लेपटपाव लेपटपनि जोहै जोङो

रोंगौथिबो मोन्नो हायो जेरै होन्ना बुङोब्लाथाय लेपटपजों नोङो गोजानाव थानाय सुबुंजोंबो जों रायलायहरनो हागोन आरो नों न'आव थानानैब्लाबो जोंनि जा मावनांगौ हाबा बे हाबाखौ नोङो गुबुनाव थाङालासेनो नों गावनो हारसिङैनो बे लेपटपनि गेजेरजों मावफुंनानै लानो हागोन